खोनाबाय ए ओमफ्राय मा

आदि गायसै एफाग्राप मानि खामलाबो हरलाय लायनाय ट्रेक्टरबो हरलायलायनाय ट्रेक्टराबा फिनबेसे होना हरनांगौ जाखो बांद्राय थारा बेयो ट्रेक्टर फिनसे होनानै आरो खामला खामलाया दिनावनो नोङो आराइस' थाखा गाहाम बिदि थांनाय जायो नांगौबा आं ट्रेक्टरखौनो फिननै होना हरगोन ना बिदिबा जागोन ना जाया आदि होबाबो लाबानो थाला दाना गासिबो बायफिननायसो जाजोबो आर नोंस्रांबो हनै आर खामला होनानै गायबा माबा बिदिनो जिराथिफोरखौनो थारला थुरला गायबानो जायो ना जिराथि थिन मनसो होदोबाल एथ' हा एर्थ मोजां जाग्रायावनो थिन मनखौनो हरनो हाला आरो देर दुइ मन देरमना जि खम खम जाथारो लस जाथारो होमबाबो बांसिन थानाय जायो ना एसे एनैया जोंहाबो लस जाथारो हनै खमद्राय जाथारगोन दां खमद्राय जाथारगोन खोमा आराइमना एसे थिन मन खुनुरुखुम थिनमनसो होबानो जाबायना मानो आराइमनद्रायल होनांगौ जाखो दे जि लस जायो जोंहाबो हा मोजां मोजांखौनो बिदिनो आदि जिराथि होलाबायनानै लस मावग्रा गैया दांग्रा गैया खायनो बिदिनो होदला बायनांगौ जानसै बयबो बिदिनो दा आरा दुइ एक बिदिल' बिलाजोबो ओंखायनो होनोबो बागारलाय लांबाय आं आदि होबाबो बिदिनो खुनुरुखुम होदो थिनमन

माहाजोनजों रायलायदोबाल नोंनि माहाजोनजों दे आदिबा ट्रेक्टर फिननै होना होगोन आङो ट्रेक्टर फिननै होनानै हौवानोबो खिन्थाहरसां मालिकनोबो दे होमबालाय